आमच्या वाठारांतल्यो बोली भाशा म्हळ्यार बऱ्योचश्यो कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या क्षेत्रांतल्यान आयिल्ल्या लोकांक लागून तातूंत वेगवेळ्या प्रकारच्यो भाशा सामील जाल्यात आमची मांयभास ही कोंकणी आनी तशीच कर्नांटकांतले लोकय कोंकणी उलयतात महाराष्ट्रांतलेय लोक कोंकणी उलयतात ताका लागून त्यो भाशा आमच्यो मिक्स जाल्यात आनी ताका लागून आमची कडेन हांगा कर्नाटकी कोंकणी आणी महाराष्ट्रीयन कोंकणी आनीक मूळ आमगेली गोंयची कोंकणी असो हांगा एक तर प्रकारचो सगळो संगम जाल्ल्या भशेन जालां आनी ह्यो भाश्यो आमकां आयकूपाकय बरी दिसतात आनी ते उलयता तें पळोवन आमकांय तें उलोवपा सारकी दिसता आमची ह्या वाठारांत दक्षिण कर्नाटक म्हळ्यार समुद्र किनारो जो आसा थंयच्यान आयिल्ले लोक हांगच्या कोंकणीचेर कन्नड भाशेचो थोडोसो परिणाम जाल्ल्यान तांची भाशेंक कन्नड शब्द येतात तशेंच कर्नाटकांतल्या पश पश्चिम भागांत दोंगराळ भागांतल्यान जे लोक हांगा काम करपाक येतात तांची भाशा ही कन्नड भाशेंक संबंद ना तांची भाशा ही मराठी भाशेक संबंद आशिल्ल्यान तांचे भाशेंत चड अशें मराठी शब्द येतात आनी ते तांची भाशा वेगळ्यो दिसतात तशेंच आमचे वाठारांत आमची मूळ जी कोंकणी आसा तातूंत अनेक प्रकारचे कन्नड शब्द येतात कित्याक तर आमच्या आमचो जो काणकोण आनी लोलयें ह्या गांवांचो संबंद पुर्वापार ह्या कारवार आनीक उत्तर कन्नड ह्या भागां कडेन आयिल्ल्यान त्या भागांतल्या जे शब्द आसात कन्नडाक लागीं तें आमगे कोंकणीत आयिल्ल्यान आमची काणकोणकारांची कोंकणी आनी काणकोण काडून करमलघाट काडून सकयल देंवतकीर बार्देस किंवां त्या बाजूच्या लोकांची जी भाशा आसा तीं वेगळ्या प्रकारची आसा आतां एका परस चड भाशा आमकां शिकची पडटा कित्याक एक तर शिक्षणाक लागून शिकता आसतना कोंकणी भाशेच्यो शाळां गोंयांत आनी आमच्या भागांत खूब कमी आशिल्ल्यान एक आमच्या ल्हानपणासावन पयलीं मराठींतल्यान आमकां शिक्षण घेवचें पडटालें ताचे नंतरचो काळ असो आयलो की नोकरी वेवसाय परदेशीगमो हाका लागून लोकांक इंग्लिश भाशा शिकची पडली आनी ताका लागून इंग्लिश शाळो तयार जाल्यो आनीक ताका लागून लोकांनी इंग्लिश भाशें कडेन चड तांचो ओड निर्माण जाल्ल्यान कोंकणी भाशा शिकप कमी जाली फकत कोंकणी भाशा ही उलोवपा पुरतीच उरली आनी कोंक शि मराठी भाशा आनीक इंग्लीश भाशा ही शिक्षणांक लागून ताचो चड प्रचार जालो आनी आपल्या कामां निमित्यान शिक्षणां निमित्यान लोक इंग्लिश भाशा चड प्रमाणांत शिकपाक लागलें आनी कोंकणी भाशा ही फकत उलोवपा पुरती आनी काही कडेन लोक कोंकणी भाशेच्या मोगान ताजेर कविता बरोवपा लागलें लेख बरोवपा लागलें आनीक अशें तरेन तांणी कोंकणी भाशेचो उदरगत करपाचो प्रयत्न केलो आनी पूण चड अशीं कोंकणी भाशा ही लिखीत स्वरुपांत कमी आशिल्ल्यान आमी मराठी आनी इंग्लीश हाचो वापर चड करतात आयच्या तरणाट्यांक मांय बोलीचो अभिमान आसा कांय कितें असो एक प्रस्न निर्माण जाता पूण कितें आसता की मांयबोली जरी उरली तरी शेवटी पोटाची भाशा म्हण ही वेगळीं जाता मांयबोलयेन कांय पोट भरना पोट भरत जाल्यार आमकां दुसरें कडेन वच्चे पडटा दुसऱ्यां गांवांत वच्चे पडटा दुसरें देशांत वच्चे पडटा आनी तांका लागून जी आंतरराष्ट्रीय भाशा आसा ती आमकां शिकची पडटा हाजो अर्थ असो न्ही की आमच्या मांय बोलीचो अभिमान ना मांय बोलीचो अभिमान आमकां आसा पूण मांय बोलीचो अभिमान आसून

कारण आमी आमच्या गांवांत जे लोक आसात तांकां जायत्यो नोकऱ्यो तांकां जाय तें काम आमी दिवंक शकनात ताका लागून तांकां दुसरें गावांत वयचें पडटा थंय जी भाशा चलता ती भाशा तांकां शिकची पडटा आनी ती भाशा शिकून ते नोकरी करतात ते थंय वेवसाय करतात आनी ते आपल्या बरें तरेन आसा हाजो अर्थ असो न्ही की तांका आपल्या मांय बोलीचो अभिमान ना तें गांवांत आयले ती भाशा उलयतात पूण बाकी कडेन दुसरें कडेन ती भाशा ते उलोवपाक शकना पूण जेन्ना तांकां ते सांगतात की तांगे गांवचे कोणीय मेळ्ळें जायत आनी अभिमानान आमगे भाशा उलयतात आनी आमकां आमगेल्या मांय बेली कोंकणीचो अभिमान आसा पूण आमी निरुपायान आमी आमच्या पोटांक लागून आमी दुसऱ्यो भाशो शिकतात